न असांजो इस्कूल नंढो हुयो हिन ई करे हुन में लाइब्रेरी न हुई पर मां ॿाहिरां खां बुक्सूं वठी पढ़ंदो हुयमि मां जामु स्पिरिचुअलिटी ते यानी की परमार्थ ते जामु बुक्सूं पढ़ियूं आहिनि मां जेका पहिरीं बुक पढ़ी हुई मां जेका पहिरीं किताब पढ़ी हुई उन जो नालो हुयो आत्मा का सफर जंहिंमें जामु विस्तार सां ॿुधायलु आहे की परमात्मा असांखे हिते छो मोकिलियो आहे छाजे लाइ मोकिलियो आहे उन में लिखियलु आहे की जेका बि आत्माऊं हिते धरतीअ ते भटिकनि थियूं उहा आत्मा सभु परमात्मा जा अंश आहिनि असांखे अंत में परमात्मा खां ई वञी करे मिलिणो आहे अऊं जेसिताईं असांखे हीअं ॻाल्हि सुठी तरीक़े सां सम्झ में नथी अचे तेसिताईं असां हिन जगत में भटिकंदा ई रहिजी वेंदासीं हीअ ॻाल्हि उन में जामु डिटेल में ॿुधाई आहे की कीअं कीअं आत्मा हिकु शरीर खां ॿिए शरीर मां ट्रांसफर थींदी आहे हो सभु ऐं कहिड़ो बि ॿारु बि हिन खे पढ़ी सघंदो आहे छा कंदे जामु सरल भाषा मां हिन में वर्णन करे कयलु आहे पो ॿी जेकी मां पुस्तक पढ़ी आहे हो स्वामी जी महाराज नाले जा हिकु संत हुया हुननि जी जीवनी ऐं हुननि जे संदेश जे बारे में मां हिकिड़ी पुस्तक पढ़ी आहे स्वामी जी महाराज मैडिटेशन खे जामु मद महत्व ॾींदा हुया जंहिंखे हो सुरत छब्द योगु चवंदा हुया उन्हनि बि हिकिड़ी शइ चई आहे की अंत असां जेको बि करे वठूं सॼे जीवन में पर अंत में असांखे जेको परम सुखु मिलिणो आहे हो परम परमात्मा वटि ई मिलिणो आहे असां सॼी ज़िंदगी जेका टैम्पररी सुख आहिनि जेका विनाशी आहिनि उन्हनि जे पुठियां असां भॼंदा रहंदा आहियूं पर जेको परम सुखु आहे जेको परमानेंट आहे उन सुख जी असां कॾहिं ॻाल्हि ई न कंदा आहियूं ऐं जेका बि टैम्पररी सुख आहिनि हो सभु इल्यूजन आहिनि यानी की माया आहिनि त असांखे हिन सभु ॿंधननि मां छुटी करे अंत में परमात्मा वटि ई वञिणो आहे जेको असांजो परम सुखु आहे त हुन हुन ते स्वामी जी महाराज जामु शब्द लिखिया आहिनि ऐं हुअ कहिड़े बि प्राणी खे प्रेरित करे सघंदा आहिनि हेतिरा क़ाबिल आहिनि पोइ अहिड़ा जामु संतनि जी मां बुक्स पढ़ी आहे